हमरा हिसाबसँ ग्राम्य समुदायके सबसँ बेसी यात्रा तऽ मास करैके लेल होइ छै खासकऽ कऽ बहुत सारा देवी देवताके लेल ई यात्रा छै जाहिमे जाइ छथि ग्रामीण लोकनि तऽ बहुत बेर जाइ छथि कातिक मासमे सिमरिआमे मास लगैए जाहिमे बूढ़ पुरान ओहिठाम जाकऽ एक वर एक मास ओहिठाम जाकऽ कल्पवास करै छथि रहै छथि खाइ छथि गङ्गाजीमे अस्नान करै छथि कहबी छै जे जतेक अस्नान करी जतेक डुबकी लगाबी ततेक जन्मके पाप धुआइ छै तऽ इएहसब तरहके किछु किछु अछि किंवदन्ती अछि लोक जाइए करैए एखनो एहन नहि छै लेकिन सरकारके द्वारा ग्रामीणके स्तरीय जे बात कएल जाए तऽ ग्रामीण स्तरीयमे बहुत सारा गरीब परिवार छै जे अफोर्ड नहि कऽ सकैए जे अहाँके ओहिके लेल ओ मानि लिअऽ आर्थिक रूपेण सदृढ़ मतलब ओ सुदृढ़ नहि छथि जे ओ यात्रा कऽ सकै छथि ताहिमे हमरासबके नजरिमे सरकारके द्वारा सेहो किछु प्रोत्साहन भेटबाके चाही जे आदमी अपन मोनके बात अपन धर्मके काजमे सेहो लागल रहै घुमै आओर एहिके लेल सरकारके सेहो किछु मदति करबाके चाही सरकारके किछु एहन कदम उठेबाक चाही जाहिसँ ग्रामीण लोकनि पूरा घुमि सकै छथि बूढ़ बुजुर्ग घुमि सकै छथि सब से अपन अपन मानि लिअऽ देवी देवताके जिनकर जे कोनो भावना छनि ओ देवीदेवताके ओ पूजा कऽ सकै छथि ओ मनन कऽ सकै छथि ओ वन्दन कऽ सकै छथि आओर कि कही पर्यटनके लेल प्रो प्रोत्साहन कएल गेल अछि जकर हमरा अहाँके ग्रामीण समुदायमे तऽ यात्राके लेल हमरासबके एहिठाम सालमे एकबेर लोक देवघर जाइए झारखण्ड जतऽ कामरु लऽ कऽ केओ वास करैलए जाइ छथि मानि लिअऽ हमसब सिमरिआ जाइ छी तऽ एहिसब तरहेँ सब अपन अपन तऽ करै छथि लेकिन जँ कहल जाए तऽ सरकारोके एहिमे किछु एहन योगदान करबाके चाही जाहिसँ मिथिलाञ्चलके लोकके किछु एहन प्रोत्साहन भेटि पबै जे ओ आओर दूरसँ दूर जेना केदारनाथ हुअए आओर जगह छै चारूधाम यात्रा होइ ओहि ग्रामीणसबके एकर सुविधा भेटबाके चाही